हांवें रिसेंट्ली एक फोन ऑर्डर केल्लो आनी त्या प्रोडक्टाचो पॉझिटीव रिसपोंस म्हणजे फोनाची कॅमरा क्लेरीटी खूबच बरी आसा पिक्ट्चर्स खूब बरें येतात त्यान शिवाय ताका पॅनोरमा मोड आसा नायट मोड आसा पोरट्रेट मोड आसा त्या शिवाय फोनाचो डिस्प्ले खूब बरो आसा इसी टू हँडल